सिलाइ सीख लिअ एहि लागी कि घरमे बैसके काम कर सकै छी पेटिकोट साया साड़ी पेटिकोट ब्लाउज साड़ी सब पहिर सकय छिऐ साड़ी साड़ी भी पिको कर सकैत छिऐ अथी घरमे बैसल बैसल कथी करबै कि एक दू पैसा हमरो भी आमदनी होतै घर परिवार नहि अभी चीज सिऐत छी अपना अभी अपना छी सिऐत छियै बादमे दूसराके भी सी सकैत छियै एक दू सालके बाद ई बच्चा भी छोटा छै ओहि लागि अभी नहि सियैत छी घरमे मशीन छै मशीन छै अभी चलाबैत छियै तऽ धागा फँस जाइत छै धागा फँस जाइत छै चलाते चलाते पैर भी दरद होने लगैत छै पूरा सीख लेले छियै एक साल छोड़ देले छियै ने ओहि लागि अथी हो गेलय हँ आब सीऐ छी बहुत अच्छा से सी लै छियै बादमे साल भरके बाद हम सिलाइ भी कऽ सकैत छियै अभी बच्चा छै छोटा ओहि लेके अभी ना करैत छियै बच्चा थोड़ा सेआन हो जाइत छै तऽ करैत छिऐ पेटिकोट साया सब किछु सी लैत छियै आओर साया अथी पिको भी कर लेइत छियै साया साड़ी आओर फ़ॉल्स भी लगा लेइत छियै सब किछु कर लय छियै एक दू सालके बाद करबै सब किछु